नितळसाण आमचो आजुबाजूचो जो आवार आसा परिसर आसा तो सदांच निवळ दवरपाक जाय आमच्या आजुबाजूचो जो वाठांर आसा तो सदांच आमी निवळ दवरपाक जाय आमी जर आमचो वाठार निवळ दवरलो ना तातूंत जर घाण आसत जाल्यार आमकां जायती दुयेंसा जावपाक शकतात आनी ही जर दुयेंसा जाली जाल्यार आमच्या दैनंदीन वेवहारान आमकां ताचो ताचेर खूब परिणाम जावपाक शकता ताका लागून आमी सदांच जो वाठार जो आसा तो निवळ दवरपाक जाय आता निवळ निवळ म्हणले की प्रत्येकट्यान ही निवळसाणेची जबाबदारी घेवपाक जाय घरान जर कितलेय लोक आसूं दोनय आसूं चारय आसूं धायेक आसूं हे सगळ्यांनी मेळून आपूण सदांच आपलो जो वाठार आसा तो निवळ दवरतलो हे मनान सामकें थारावपाक जाय आता वाठार म्हणलो की आपल्या घराचो बाजूचो जागो आपूण ज्या रूमांत रावता त्या थंयचो जागो किचन आसूं भायलो वाठार आसूं सदांच निवळ आसपाक जाय आमी ही जी शिकवण आसा ती आमच्या भुरग्यांकय लावपाक जाय की आजुबाजूचो जो वाठार आसा तो निवळ दवरात आतां निवळ कसो दवरतली आमी चिखल आसा ते एकठांय करून प्लास्टीक आसा तें प्लास्टीकाच्या डस्टबीनांत घालप ओलो जो कचरो आसा तो ओल्या कचऱ्या पेटीन घालप डस्टबीनान घालप सुको आसा तें आमी जळोवन उडोवपाक शकतात ड डस्टबीनांत घालपा पेक्षा तो जळोवन उ उडोवपाक शकतात आमच्या गांवान तर ह्यो सुविधा आसात आता शारांनी पळोवपाक गेल्यार तेंकां जळोवपाक बीन खूब कठीण जाता पूण गांवांक ज्या गांवान हे सामके सोंपें प्लास्टीक जे आसा तें प्लास्टीक व्हरपा खातीर गॉवरमेंटान स्पेशल सोय केल्ली आसा गाड्यो येतात त्या गाडयांनी आमी प्लास्टिक वचून प्लास्टिकाचे उडोवपाक शकतात आनी एक म्हणल्यार जाता तितलो प्लास्टिक वापरपाचे कमी करपाचे जेणे करून आमी ज्यो वस्तू बाजारांतल्यान प्लास्टिकान घालून हाडटात आनी एक एकदां कितें जाता वापरल्यो म्हणटगीर त्यो अश्योच काडून भायर उडोवन दितात हाका लागून चड आमचो जो वाठार आसा तो घाण जाता सदांच निवळ रावपाक जाय आनी हीच शिकवण आमी आमच्या भुरग्यांकय बी दिवपाक जाय पावसांक सतत पावस पडल्या कारणान सगळे कडेन उदक जाता आनी उदक सांचताय बी आनी तें निवळ दवरपाचे काम आमचे आमी जाता तितले जे प्लास्टिकचे बॉटल बी जावं माडाच्या बोंड्यांनी शिंयाळ्याच्या धापांनी उदक भरून रावता जाता तितले निवळ दवरून उदक जर सांचले आसत जाल्यार तें उडोवपाक जाय जर फोणकुल्यांनी जर उदक सांचून रावता मागीर तातूंत उदक सांचून रावले म्हणटगीर जळेरां जातात मच्छर जातात

आमकां हेजे खातीर फव्वारणी करपाक जाय आमचे हेचे हॅल्थ वर्कर आसात तेंचे कडेन हे काम जर आमी सांगत जाल्यार ते करपाक शकतात निवळसाण म्हळी की सगळ्याक निवळसाण पळोवन आमकां आमचेय मन मागीर प्रसन्न जाता तेका लागून सदांच आमी निवळ दवरपाक जाय

आमी आयजच्यान थारावया की आमी स्वताचो जो वाठार आसा तो निवळ दवरया दुसऱ्यांक बी निवळ दवरपाक सांगया जेणे करून आमचे जे गोंय आसतले तें निवळ नितळ जातले आनी सोबीत जातले